मिगी इन्ना खास ते हैनी ऐ पता पोल्ट्री बगैरा फार्म दे बगैरा च बस एह् कि साढ़े म्हल्ले मुहल्ले लोकां पाए दे हे बस मिगी इन्ना पता कि जेह्ड़े बचैरे जिनें पोल्ट्री पाए दा होंदा थुआनूं पता होंदा बड़ा जैदा पैहा लाइयै उ'नें समान कीते दा होंदा बड़ी पैहा लाइयै पोल्ट्री फार्म पौंदा होर उप्परों जिल्लै कोई चीज बगैरा दा लास बगैरा होऐ ते ओह् बड़ा ही जैदा माड़ा होंदा ऐ ठीक ऐ जदूं साढ़े घरै लागै इद्धर मतलब कि कुसै ने चूचे पाए बचैरें केह् कीता कि जेल्लै उ'नेंगी दवाईयां बगैरा पाइयां ओह् कोई ऐसी बमारी आई जेह्ड़ा चूचा उं'दा मरना स्टार्ट होई गेआ किन्ने दिन दे इक इक चू मतलब कि सौ सौ चूचा बगैरा मरना स्टार्ट होई गेआ जिल्लै उ'नें मतलब कि दुख ते होंदा ऐ थुआनूं पता उप्परों जेह्ड़ा बिजनेस स्टार्ट करना ओह् बड़ी जैदा मेह्नत कन्नै बिजनेस स्टार्ट होंदा ओह् जदूं बिजनेस स्टार्ट करियै जदूं कामज़ाब गै नी होऐ ते फिर ओह् किन्ना जादा दुख होंदा होर असें बस एह् ही ऐ कि इन्ना खास पता ते हैनी होंदा जदूं चूचे मरना स्टार्ट होई गे ठीक ऐ बड़ियां जादा दवाइयां बी खलाइयां चूचे बड़े जादा ओह् कीता फिर बी दो दो चूचा मर सौ सौ चूचा मरना स्टार्ट होई गेआ उं'दा पंज ज्हार चूचा पाए दा हा कोई दिनै दा सौ सौ मरदा हा थुआनूं खुद पता ऐ कि जेह्ड़ा लास होंदा जेह्ड़ा जेह्ड़ा लास होंदा ओह् किन्ना खतरनाक लास होएआ उं'दा होर जेह्ड़े पच्ची छब्बी दिन च ई दिन दे अंदर ही जेह्ड़ी उं'दा चूचा हा कि सारा खतम ही होई गेआ होर बाकी ओह् जेह्ड़े गरीब तोआनू पता ऐ जेह्ड़ा इक गरीब इंसान होंदा उं'दा उ'नें बिज़नेस स्टार्ट करना इक किन्ना मुश्कल होंदा होर गरीबें बचैरै इक उनै बिज़नेस स्टार्ट कीता होर उप्परुं जेह्ड़े उं'दे लास बगैरा होआ दा उं'दा जेह्ड़ा चूचा बगैरा मरा दा उ'नेंगी बड़ा जादा दुख ऐ ठीक ऐ होर असें केह् गलाना साढ़े कन्नै ते हैनी ऐ पर इ'यां साढ़े घरै दे लाग्गे बचैरे इन्ने जैदा दुखी न उप्परों किन्ने जेह्ड़े गरीब इंसान होंदा थुआनूं पता ऐ इक बिज़नेस स्टार्ट करने ताईं किन्ना पैहा लगदा जियां मर्जी उ'नें बचैरें ने गरीब जियां मर्जी दुहारे बगैरा चुक्कियै उ'नें इक बिजनेस स्टार्ट कीता होर उप्पर जेह्ड़ा बिजनेस हा ऐ ही लास होना स्टार्ट होई गेआ ओह् बचैरा केह् करी सकदा ठीक ऐ ते इन्ना जादा चूचा पाए दा हा उनें ओह् सिर्फ किन्ना सौ सौ दिने दा इक चूचा मरना छब्बी सताई दिन च ओह्दा शेड्ड पोर्ट्रा पोल्ट्री ही खा'ल्ली होई गेआ होर बस मिगी एह् ही जानकारी ही होर बाकी बस इ'यै